محترم بجلی بورڈ افسران السلام علیکم میرا نام مسیح الدین ہے علاقے کے کا نام میں ایک رہائشی مکان کا مالک ہوں جسے مختلف کرایہ داروں کو کرائے پر دیا گیا ہے میرے مکان میں اس وقت متعدد کرایہ دار رہائش پذیر ہیں جو علیحدہ میں رہتے ہیں رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پورے مکان کے لیے صرف ایک مرکزی بجلی کا میٹر نصف ہے جس سے جس کی وجہ سے بجلی کے کل بل کی تقسیم میں انصاف ممکن نہیں ہو ہور پا رہا میری یہ خواہش ہے کہ ہر کرایہ دار اپنی اصل بجلی کی کھپت کے مطابق ہی بل کی ادائیگی کرے تاکہ کوئی زیادتی یا ناانصافی نہ ہو اس مقصد کے لیے میں نے مکان میں پر ہر یونٹ کے لیے علیحدہ سب میٹر لگوائے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ بجلی بورڈ ہمارے لیے کوئی ایسا نظام مہیا کرے جس کی کے تحت ان سب میٹروں کی باقاعدہ ریڈنگ ممکن ہو اور کرایہ داروں کو ان کے انفرادی استعمال کے متعلق مطابق بجلی کا خرچ ادا کرنا پڑے